हॅलो हें कृष्णा एजंसी हां ओके म्हाका हांव आतां मेंग्लोर आसां मेंग्लोरसून म्हाका गोवा त्री डेस टू नाय्टस असो ट्रीप जाय ट्रीप प्लेन करपाक तुमी मदत करपी म्हाका नोर्थ गोवा दोन दिस भोवूंक जाय आनी साव्थ गोवा एक दीस रावूंक जाय मागीर म्हाका रावंड ट्रिपाची एक प्लेन सांगात आनी म्हाका सगळें मेंग्लोरसून गोवा सगळें कितें ओप्शन आसा बस ट्रेन तें सांगात म्हाका स्लिपर नॉन एसी जाय ओके ओके ओके हां ते बर तो एक बरो प्लेन सांगलो सो हांव तेच्या वांगडा फोर्वर्ड वयता ओके ओके सांगात

आं आं ओके ओके ट्रैन आं ट्रेन ट्रेन म्हाका तीन टायर कांय टू टायर मेनेज करतलें टू टायराचे प्राय्स टू टायराचे प्राय्स कितें ओके ओके म्हाका ओके म्हाका बसाचे बसाचे कंपनिचें नांव कितें

स्लिपर नॉन एसी एक सीट म्हाका बू दोन सीट म्हाका बूक करात हांव आनी म्हजे फ्रेंड येवपाचे आसात डिटेल्स तुमकां मागीर मेल करतात आनी हय ओके मागीर म्हाका आतां नोर्त गोवा आनी साउत गोवा ट्रेवल करपाक गाडयेन करूंक जाय म्हाका फेमस एट्रेकशन्स पोवूंक जाय तुमी सजेस्ट करूंक शकतात

ओके ओके थँक्यू थँक्यू हांव तुका डिटेल्स इमेल करता येस बाय